हाँ मैं ने ऊषा कम्पनी का लाउडस्पीकर ऑर्डर किया था वह मेरे यहाँ आया इसलिए बाहर से देखने में तो अच्छा था वह लेकिन मैंने जब उसे बजाया तो उसमें से कुछ ज़्यादा ही ख़राब आवाज़ें आ रही थीं और उसके और उसमें बेस बिल बेस की बहुत कमी थी मुझे लाउड मुझे बे ऐसे सोंग्स पतन पसंद है जिसमें बेस ज़्यादा हो इसलिए मैंने उसमें बजाया लेकिन वह बहुत एकदम विदा बिना बिना बेस के आ रहे आवाज़ आ रही थी और यह बिजली भी बहुत खा रही थी दो तीन दिन मैंने इसको बजाया मैंने सोचा इसको ज़रा चेक करें कि शायद गलत कुछ गड़बड़ है लेकिन इसमें बेस की बहुत कमी थी और वह लग ही नहीं रहा था कोई स्पीकर है वह एक लग रहा था कि हम मोबाइल में स मोबाइल में गाने बजा रहे इस तरीके से लग रहा था और यह बिजली बहुत खा रहा था तो इसलिए मैं इसकी जो फैसलिटीज़ हैं उससे बहुत निराश हूँ ऊषा कम्पनी की बिल्कुल निराश हूँ और मैंने इसमें एक्सचेंज ऑफर का मैंने बोला भी था लेकिन इसने इन्होंने मना कर दिया बोला मैम आपकी गलती है आपने यह करा होगा तो यह गलत है तो आगे से आप ध्यान रखें कि यह कम्पनी का न खरीदें खरीदें भी तो चेक कर के खरीदें